तोता हमर घरमे रहै छै रानीगंज से खरीदके अनै छियै तोता देखैमे बहुत अच्छा लागै छै ओकरा सब सिखाबै छै बोलै लए ओकरा खाय लए दै छै खाइ छै घरमे रहै छै बोलै लए सीखै छै सबके बोलाबै छै नाम बोलै छै सबके बोलाबै छै नाम लै लै कऽ खाय लए दै छै खाइ छै सब किछु कौआ आबै छै कौआ केकरो बैठल रहलै नहि दै छै ई उन्टेतै रहै छै मैना कौआके साथमे रहै छै मैना हरदम ई उन्टेतै रहै छै कतौ ककरो बैठय लए दै छै हरदम काँव काँव करते रहै छै हमरा आरके गाँवमे सब चिड़िआँ रहै छै देखै लए मिलै छै देखै छियै हमरा आरके सब जनै छियै सब चिड़िआँके बारेमे तोताके घरमे रहै छै कीनै छै ओकरा मार्केट से खरीदके बहुत अच्छा लागै छै हरा कलरके होइ छै सबके बहुत पसन्द होइ छै तोता ओकरा खाय लए दै छै सब ओकरा लगमे आबै छै बोलै छै जे जे बोलै लए कहै छै ओ ओ बोलै छै बच्चा सब आओर ओकरा लग आबै छै मरचाइ लैकऽ आबै छै खिआबै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे हरदम ओकरा बकैते रहै छै बोलते रहै छै बोलै छै सबके नाम लै लैके बोलाबै छै हाँक दै छै ककरो अङ्गनामे घुसैलए नहि दै छै हरदम चिललाइते रहै छै अपन लोकके चिन्है छै